बश्यो हांगा टायमार मेळनात दोन दोन वरां बशीक उबें रावचें पडटात आतां सगळ्यांत कडे गाडयो आसा म्हणून आतां बसयो पॅसेंजराच्यो बश्यो तर म्हाका कमी आसतात पयलीं प्रायवेट गाडयो हें टॅक्सी बिक्षी मेयटाल्यो त्योय बंद जाल्यो सगल्या कडेन मोटसायकली आहा म्हणोन आनी बाजारान वसत जाल्यार थंयसून रिक्षीक हांगा येतलो जाल्यार एक एक वरांनी रिक्षा मेळटा पयलीं भाशेन कांयच ना आतां आनी हें सगलें फालतू हें जालां आतां लोक सगलो आपले आपले गाडयो घेवन वयतात आनी गरीब लोकांक मागीर वरां वर रस्त्याचेर उबें रावचें पडटा आनी टॅक्सी वयतलो जाल्यार तुका दोन हजार तीन हजार भाडें सांगतात गरीब जावं तो श्रीमंत जावं कोणूय जावं तें साय हें करता तेका तें मागीर व्हरोन थंय पावोपाक इतलें पयशे सांगता परतून मागीर तें हांगा येवपा आसा जाल्यार डबल पयशे मारतात म्हणून त्या खातीर ते हांगासर सगळें बशींचे प्रोब्लम आहा टॅक्सींचे प्रोब्लम आसा आनी किदें खंय कोण बेगीन खंय वयतलो बी जाल्यार भाड्याची बी जाल्यार तेंकां रावचें पडटा एका अर्द अर्द्ये वर बाबा आमी दुसऱ्या पेशंजरांक पावोन येता तुमी हांगात रावात म्हणून आनी हांगा फेस्टीवल सारके फेल आहा कांयच बरें जायना आमच्या गोंयान गोंयान म्हणटा तें आनी भायल्या गायलें म्हणजे आमच्या देशासून भायर हें करतलो जाल्यार तेंचे कडेन सारकें पांच पांच मिनटांनी गाडयो पांच पांच मिनटान रिक्षा पांच पांच मिनटांनी टॅक्सी बी तसल्यो येतात पूण आमच्या गोंयान हांगासर आमचें कांयच हें जावंक ना फेस्टीवलूच बरें हें ना जालें आनी त्या खातीर आमी आतां मागतात आमी म्हणजे बशी का गरिबा लोकांक म्हणजे बशी टायमार पडच्यो आनी बशी तुमकां व्हरोन पावोवपाची टॅक्सी टायमार येवपाच्यो रिक्षा हे करपाच्यो आनी खूब पयशे मारतात तिनशीं रुपया चारशीं रुपया पांचशीं रुपया सांगतात आनी हांगा पयस वयतलो जाल्यार तीन हजार चार हजार सांगतात हांगासून पणजे वयता जाल्यार चार हजार सांगतात आनी येतलो जाल्यार मागीर आनी परतून तुका खंय तितलेंच हें आहा हें करपा त्या खातीर हें करपा त्या खातीर आमी खंय वसोना आमी वयतले जाल्यार भाड्याचीच गाडी घेवन वयतात किद्या हे बशेनी थामत थामत थामत थामत वयता म्हळ्यार खंयच आमी बेगीन पावना पेशेंजर ना म्हण थाम थामत वयता ते आनी कितें करपा जाय गोवोरमेंट सांगता हें हाडटा तें हाडटा म्हणून सांगता कांयच करिना आमच्या गोंयान हे आमच्या मडगांवचे गोंय हेतून आहा मिनिस्टर आहा वोटींग येता तेन्ना येतात ते आमकां वोटींग घाला हें घाला तें म्हुणू हेंका निवडून हाडलें म्हणून तेंची कामांक केली म्हणून जाले मागीर कोण कुत्रो सुद्दां आमकां विचारी ना त्या खातीर आमी आतां हे करताले हांगासर पय आतां पयरत हांव बाजारान गेलें एक वोर सुमार गाडयेक रावचे पडलें बशींग म्हणटा बश्यो वचना खंयत वचना बश्यो ती म्हणटा आतां सगल्यांची गाडयो जाली आपल्या आपल्या गाडयो त्यो घेवन येता म्हण त्यो बशीन किदें लागना ते म्हणटा कंडक्टर आहा तेंकां पयशे दिवंक जाये गाडयांक पयशे ड्रायवरांक पयशे दिवपा जाये त्या खातीर ते म्हणटा हें जाता